हल्लो अमेटी यूनीवर्सिटी में तव्हांजो स्वागतु आहे मां तव्हांजी कहिड़ी प्रकार सां सहायता करे सघंदी आहियां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तव्हांजी कहिड़ी स्ट्रीम में रूची अथव

अच्छा अच्छ अच्छा त तव्हां हिकिड़ो तव्हांजो जॾहिं रिज़ल्ट अनाऊंस थी वेंदो उनखा पोइ तव्हां पंहिंजो डीगिरी खणी करे असांजे स्कूल में अचो और साम्हूं वेई करे असां ॾिसंदासीं उनखां पोइ डिसाईड करे वठिदासीं तव्हांजी सुविधा जे हिसाब सां त तव्हांजी रूची जे हिसाब सां बि हा अगरि तव्हांजे हिसाब सां परसंटेज एतिरा अची वञनि पोइ तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो

हा रिलेक्सेशन असां स्कॉलरशिप ॾींदा आहियूं उन्हनि खे जेका एक्स्ट्राऑडीनरी स्टूडंट हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां स्कॉलरशिप बि ॾींदा आहियूं की अगरि पढ़ाई में उन्हनि जा हा हा मतिलब नाइंटी टू परसंट खां मथे अगरि अचनि था पिया त उन्हनि खे स्कॉलरशिप मिलण जी उमीद आहे हूं हूं न न असांजी वेबसाईट अथव वेबसाईट में तव्हांखे ऑप्शनिस मिली वेंदव तव्हां उन ऑप्शन में वञी करे हिकु बार एंटर करे अचिजो पंहिंजी डीटेल्स त हिते असांजी ऑफ़िस में हूअ सबमिट थी वेंदी धन्यवाद थैंक यू